तव्हां क्रिकेट जे बारे में छा चवंदा क्रिकेट मुंहिंजो दो मनपसंदि खेलु आहे मूंखे क्रिकेट जामु पसंदि आहे मां बचपन सां ई क्रिकेट खेलंदो आहियां मां स्कूल खां पोइ असांजे हिते हिकु गार्डन आहे हुते वञी क्रिकेट खेलंदो हुयुमि सुबुह जो सते सते लॻे उथी असां क्रिकेट खेलंदा हुआसीं छुटीअ में जॾहिं असांखे छुटी हूंदी आहे त असां क्रिकेट खेलणु वेंदा आहियूं पंहिंजे में ई दोस्त मिली मैच लॻाईंदा आहियूं असां वेंदा आहियूं ऐं सुबुह सुबुह जो चौका छक्का जामु हणंदा आहियूं मूंखे क्रिकेट में बैटिंग पसंदि आहे त मां हिकु बैट्समैन आहियां त मां पंहिंजे दोस्तनि खे जामु वॾा वॾा चौका छक्का हणंदो आहियां ऐं उहे वीचारा भॼी भॼी बॉल खणी ईंदा आहिनि ऐं मूंखे जामु सुठो लॻंदो आहे मां हुननि खे चिड़ाईंदो आहियां त क्रिकेट हाणे जीअं त वर्ल्ड कप हो त असांजी टीम जा ॾाढो सुठो खेली हुई असां ॾह मां ॾह मैचियूं खटे खटी विया हुआसीं मां मां क्रिकेट ॾिसंदो रहंदो हुयुमि चोवीह कलाक टीवीअ ते क्रिकेट असांजी टीम जीती हुई त हर हर घर में ख़ुशी हुई हर रेस्टोरेंट में लोग क्रिकेट ॾिसंदा हुआ असां ख़ासि रेस्टोरेंट बुक कयो हो मैच ॾिसण लाइ असां स्टेडियम बि विया हुयासीं इंडिया ऐं सेमीफाईनल ॾिसण लाइ वानखेड़े में मैच हुई त उते असांखे ॾाढो मज़ो आयो असांजी टीम खटी वई हुई त उते असां ॾाढो मज़ो कयो हुउसि